म्हाका दिसता की टी वी आनी ऑनलायन चड फुकट शिक्षणीण सामुग्री उपलब्द करून दिवपाक जाय भुरग्यांक तातून भुरग्यांची खूब बरी उदरगत जावपाक शकता कारण आतां किदें जाल्लें आसा जेन्नाच्यान जो कोवीड आयलो कोरोना ते मेरेच्यान भुरग्यांक स्कुलानसुनूच शिक्षण घेवपाक प्रॉब्लम जावपा लागलो आनी ऑनलायन शिक्षण सुरू केलें ऑनलायन जेन्ना शिक्षण सुरू केलें तेन्ना भुरग्यांक तेंच्यानी स्टार्ट केलें विडयोज धाडपाक की खंयचो एक समज आतां टॉपीक आसा ताचेर तेंच्यानी उलोवपाचें टिचर्स उलयतलीं आनी मागीर त्यो विडयो भुरग्यांनी आयकपाचो आनी ताजेर मागीर नोट्स काडपाचे हें मोबायलाचेर स्टाट केलें पूण अश्यो कितल्योशोच संस्थाय आसा ज्यो तुका ऑनलायन एजुकेशन प्रॉवायड करता आतां सामकें ट्रेंडींग म्हटल्यार आकाश बायजूस अनएकॅडमी माश्टर क्लास ह्यो खुबश्यो संस्था आसा ज्यो ऑनलायन शिक्षण कोसलोय कोर्स म्हण तुकाक ज्या कोर्साक जर एडमिशन घेवपाक जाय तो कोर्स तुका ऑनलायन शिक्षणा त्रू ते प्रॉवायड करून दिता आतां फ्री म्हणपाक गेल्यार जेन्ना तूं फ्री एजुकेशन म्हणटा तेन्ना आमकांय खबर आसा की तें तुका फूल फ्लॅज नोट्स दिवपाचे ना तुका जेस्ट नॉर्मल इन्फॉर्मेशन ते प्रॉवायड करता आनी कोर्सा बद्दल अथवा सिलेबसा बद्दल तुका थोडिशी म्हायती दिता आ थोडेशे विडयोज धाडटा आनी तूं तुका म्हणटा की ते फ्री एजुकेशन आमी तुका ऑनलायन दिता बट जेन्ना तुका खरीच बरी जेन्ना गरज आसता ते टॉपिकाचेर की आपणांक हाजें फूल फ्लॅज डिटेल जाय ताजे आनी दुसऱ्यो ज्यो गजाली आसात त्यो जर आपणांक सोदपाक जाय जाल्यार तुका फ्री एजुकेशन म्हणटा तें कोर्सान तुका मेळपाचें ना आतां हें तुका खंय मेळट्लें हें तुका मेळट्लें जेन्ना तूं पे करून ती वॅबसायटीचेर तूं लॉगीन जातलो आनी मागीर तूं ते कोर्स शिकतलो तेन्नाच तुका हें सगलें बरे भशेन तुगेलें जें किदें डिफिकल्टी आसा तुका किदें डावट आसा जर ते तुगेले सॉल्व करपाक मेळटा पूण आतां जेन्ना तूं पेमँट करताय एक एकदां इशू किदें जाता पेमँट करता आसताना की म्हाका आतां समज खंयच्या कोर्साक वचपाक जाय ऑनलायन तेन्ना तेजी फीज खूब हाय आसता सो ती थोडे तुका हें करपाक शकना तेंच्या कडे जमाना तें तितले पयशे नासता सो तेन्ना किदें जाता की इतली फी पे करून सुद्दां एक एकदां मागेर कमुनिकेशन इशू आसा म्हण मागीर तुगेलें म्हण नॅटवकाचो इशू आसता की तुका नॅटवक सारको मेळाना थोडे आतां समज आतां गांवान आसा जाल्यार तेंच्यानी जर लॉगीन केलें पेमँट केलो सुद्दां जाल्यार तेंकां ते विडयोज जे आसा ते क्लियर कट दिसना कारण तुका नेटवक मेळाना सो थंयसर तुगेलें कॉमुनिकेशन तुका सारकें फ्लॅस जायना आनी जे मिसमॅच जाता पुणून आतां सिटीनी जर गेलो जाल्या तुका नॅटवकूय बरो आसता आनी तूं ते विडयोज जाय तशे पळोवन तुका जाय तशे नोट्स काडपा शकता जेन्ना तूं आतां ऑनलायन म्हणटाच न्ही जेन्ना लॉगीन केलें म्हुणटोकूर तुका त्या कोर्सा बद्दल ते तुका सगली डिट्टेल म्हायती दिता ताजो सिलेबल किदें आसतलो कोर्सा कसो फुडें चलतलो ते कोर्सान तुका किदें किदें शिकोंक मेळट्लें किदें किदें तुका प्रॅक्टिकल आमी दाखयतले प्लस थियरी किदें दाखयतले आमी ताजेर नोट्स कशे काडप ताजेर नोट्स ऑलरेडी तांच्यानी जे काडिल्ले आसा ते तुमकां कशे डावनलोड करून दिवपाचे ताजेर ते विडयोज तयार करता ते विडयोन सगल्यो ह्यो गजाली ते डिटेलान तुका सांगता आणी तुका कोर्साची फूल म्हायती दिता मागीर तुवें फकत जेन्ना तूं स्टाट करतलें तेन्ना लॉगीन करपाचें आनी तुजो चाप्टर वन चाप्टर टू ताजेर क्लीक करीत रावपाचें आनी ते विडयोज पळयत रावपाचें म्हणजे ते तुका त्या टायमार चाप्टर वन शिकयतले चाप्टर टू शिकयतले आनी जी जी जर तुका तेतून किदें डिफिकल्टी आसा जर तुका किदें डावट आसा विचारपाक जाय जाल्या परत थंयसर ऑप्शनूय आसता की विडयो चलता चलता तुवें थंयसर टायप करपाचें तुका कितें डावट आसा तो तेंय ते सॉट आवट करून दिता अशे तरेन तुका ऑनलायन आतां शिक्षण सामकेंच अलमोस्ट फिफ्टी टू सिक्स्टी पर्सण भुरगे ऑनलायन एजुकेशन घेता पुणूत फ्री एजुकेशनान तुका हे सगले डावट तुगेले क्लियर जायना फ्री एजुकेशनान तुका फकज जें कितें सिलेबसान दाखयल्लें आसा अथवा थोडे जे किंचीत विडयोज आसा पळय तेच तुका ते प्रॉवायड करता आनी दिता पुणून अश्यो खुबश्यो संस्थाय आसा फक्त फ्री म्हणटा पूण तितलें एकदां तूं समज लॉगीन केलो की ना ना इतले पयशे पे कर मागीर थोड्या म्हयन्यान इतले पे कर तशेंय चालू आसा तेंगेलें थोड्यांचें थोडे आतां आतां आ तांच्यानी थोड्यांनी लायसन घेतलां काय घेवं ना तेंय आमकांय खबन्ना किद्याक जेन्ना आमी लॉगीन करता फक्त तेंगेले आमकां वॅबसायट दिश्टी पडटा पुणू खुबशे भुरग्यानी आतां ऑनलायन एजुकेशन घेवन तांच्यानी घरा कडेन रावून सुद्दां खुबश्यो डिग्री घेतलेल्यो आसा आनी ते भुरगे बरे फुडें पावल्ले आसा तांची उदरगतूय बरी जाल्ली आसा ताका लागून ऑनलायन शिक्षण म्हाकाय दिसता की गरजेचें पुणून एक एकदां अशें दिसून येता की जेन्ना तूं खरेंच इंटरॅक करता टिचर्सां बरोबर जेन्ना तूं फुड्यान टिचर आसता आनी तूं तांकां क्वॅश्शन विचारून तेन्ना तुगेले जे किदे जर डावट आसा ते सगले तूं सॉल्व करता तेन्ना एक तुगेलें मोटिवेशनूय वाडटा प्लस तुका एक कॉन्फिडंस मेळटा की ना आमी ए टिचर आसा कितें इशूज आसा किदें डावट आसा जाल्यार आपणांक ती हें करतली सगलें सॉल्व करून आपणांक दितली म्हुणून ताका लागून एक एकदां अशें दिसता की ऑनलायन एजुकेशन नाका हे आमचे फूल टायम कोर्स आसा तेच बरे पूण सगल्यांगूच फूल टायम कोर्स घेवपाक परवडना परवडना म्हटल्या कितें जाता एक एक धर तुका हांगासर कॉलेज नासता तूं खंय रावता थंयसर थंयसल्ल्यान तुका डेली ट्रॅवल करचें पडटा थंयसल्ल्यान ट्रॅवल करपा म्हळ्ळ्या तुका दोन वरां दोन दोन चार वरां यो वस म्हटल्या तुगेलीं थंयसरूच वता मागीर तुका टायमूय मेळाना की बाबा थंयसर परत आनी कितें शिकतलो आनी हें करतलो जाल्यार सो एक एकदां अशें दिसता की घरा कडेन सुद्दां रावून तूं आमचे ऑनलायन जे कोर्सीस आसा ते घेवन तुका जाय तशें तुवें शिकपाक मेळटा प्लस कितें डावट आसा जाल्यार थंयसरूत तुवें क्वॅरी घालून ते तुका सॉटआवट करून दिता